ہیلو السلام علیکم کیا میری بات کیا میری بات سیمانچل ڈرائیور ایجنسی سے ہو رہی ہے

کیونکہ جو آپ کا اس ڈرائیور ایجنسی کا جو نمبر جو ملا مجھ تک جو یہ نمبر آیا ایک میرا ساتھی تھے جو آپ سے ایک گاڑی بھاڑا پہ لیا تھا جو وہ دلی کا سفر کیا تھا بہت اچھا لگا تو اس سے میں بھی نمبر لے کے آپ سے بات کہتا کہ میں کیونکہ مجھے جلال گڑھ جانا ہے کہ مجھے آپ ایسی گاڑی دیجیے جس سے کہ میں جلدی جلال گڑھ پہنچ جاؤں اور ڈرائیور ایسا ہو کہ شرابی نہ ہو جواری نہ ہو اور صاف شفاف ہو ہر چیز کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے چال چلن کے اعتبار سے تاکہ میں اسے ہم اسکارپیو لینا چاہتے ہیں ہم میرے انداز سے تو دو ہی ہزار لے تو بہتر ہے پانچ ہزار سے کم نہیں ہوگا

تو گاڑی گاڑی تو دیکھنے میں جانے میں سویدھا ہے نا کہیں خراب وراب تو نہیں ہو جائے گا راستے میں

تو آپ کا ایجینٹ تو آپ کا ایجنسی کس جگہ ہے پورنیہ میں اوہ بس اسٹینڈ کے پاس لائن بازار کے بازار میں تو کیسے جائیں

اچھا اچھا ہم ضرور جاتے ہیں آپ کی دکان کب تک کھلی رہتی ہے وہ ایجنسی اچھا انشاء اللہ ہم اتوار کے دن جاتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ سوموار کے دن ہم کو جانا ہے ضروری ہوں صحیح ہے السلام علیکم خدا حافظ